हाँ नमस्ते वकील साहब हम एक केस के सिलसिले में आपसे बात करना चाहते हैं तो यह है कि हमारे यहाँ हमारे बेटे और पड़ोसी से झगड़ा हो गया है और केस पुलिस तक पहुँच गया है और वहाँ से केस फाइल हो गई है हो सकता है कोर्ट तक मैटर फँसे तो आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है हमें तो हम यह पूछना चाहते हैं वकील साहब कि आपका फीस कितना होगा दस हज़ार है तो हम यह कह रहे हैं वकील साहब कि हम गरीब घर से हैं और हम इतना तो मतलब देने में असमर्थ हैं और तो हम यह कह रहे हैं कि थोड़ा कुछ अगर कम हो जाता तो अच्छा होता ठीक है आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम यह कहना चाहते हैं कि जो है कि मेरा बच्चा जो है अभी पढ़ रहा है तो अभी उसके पढ़ाई के ऊपर कोई दिक्कत परेशानी न हो क्योंकि पढ़ाई भी करते समय अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रहा है तो भविष्य में वो पढ़ने में भी दिक्कत होगा और कुछ जो है कि आगे चल कर कुछ कर भी सरकारी ड्यूटी ऊटी भी कर नहीं पाएगा अगर केस फाइल हो जाएगा तो है ना तो इसीलिए हम सोचते हैं कि हमारा केस मतलब कोर्ट तक न पहुँचे फाइल न पहुँचे और यहीं तक मेरा यह केस ख़त्म हो जाए ऐसा हो सकता है ना ठीक है आपका बहुत बहुत धन्यवाद और यह कह रहे हैं कि जैसे मेरे जो पड़ोसी हैं ना वह बहुत डरवाते धमकाते हैं कि मैं यह कर दूँगा वह कर दूँगा मेरे बच्चों को भी अभी बहुत डरवा धमका रहे हैं कि मैं तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा ऐसे वैसे तो मतलब मेरा बच्चा मुझसे रो कर बोल रहा था कि मम्मी ऐसा ऐसा बोल रहा है पड़ोसी तो हाँ इसीलिए हमें आपकी मदद लेना पड़ रहा है आपकी मदद की बहुत ज़रूरत भी है ठीक है वकील साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद